केह् हाल ऐ म्हाराज म्हाराज केह् सनाना ब्याह् ऐ साढ़े इत्थें पैह्लें दिक्खो अजकल्ल ब्यूटी पार्लर बने जे बने दे पैह्लें ब्यूटी पार्लर किश ऐ निं हे ते इं'या गै ओह् चिट्टी नेहियां ठीमकियां लानियां अक्खियें उप्पर ते मरहाज बी बड़े मुश्कलें कोई शेरवानी शेरवानी बी कुत्थां दिक्खनी कोई बधिया खिलखा सेआना कोई खिलखा ते खिलखा सेआना कोई तलवार तलवार लेई लैनी साढ़े इत्थें दे ब्याह् जेह्के बड़े इं'या भुंञां बेहियै असें रुट्टी खानी भुंञां बेहियै रुट्टी खानी सारें करिट्ठे खानी बरतानी प्रेह् लग्गनियां प्रेह् लग्गनियां टाट टाट पाने टाट पाने ते ब्याह् दा जेह्का ब्याह् जेह्का साढ़े इत्थां कुत्थां शुरू होंदा पैह्लें साढ़े इत्थें होंदे खुल्ले सगन खुल्ले सगन होने खुल्ले सगनै ई केह् करना खुल्ले सगनै ई तुसैं अपने देवतें दे नांऽ दी कनक मक्कां ओह् कड्ढनियां तेओह् जेह्की कनक होंनी ओह्दे बबरू पकाऊने कन्नै कनकै कन्नै गुड़ ते कन्नै चौल रक्खने चौल रक्खने ते कन्नै रक्खने मांह् मांहें दे पकाने बड़े इक आइया एह् फ्ही साढ़े इक मूर्त निकलदा बनैलियां बनानियां उनें ई अस लकड़ियां निं आक्खने कि लकड़ी अस चीता दी जेह्की होंदी उस्सी लकड़ी आक्खने जेह्का शुभ साढ़े जेह्के शुभ कम्म होंदे एह्दे च अस आक्खने बनैलियां बनैलियां मूर्त कड्ढना बनैलियां बनानियां बनैलियां बनानियां फ्ही मूर्त आई जंदे साढ़े चूल्हे पत्थने चूल्हे पत्थने म्हाराज चूल्हे पत्थियै ते चूल्हें च चूल्हे पत्थियै फ्ही बनैलियां बनियां चूल्हे पत्थने फ्ही कड़ाही दा मूर्त करना कड़ाही केह्ड़ी जेह्की म्हाराज ओह् करना जेह्दे असैं बबरू शब्बरू पकाने फ्ही ओह् म्हीना इक लाह्नी निं पूरे म्हीनै ओह् लाह्ना निं फ्ही म्हीनै दे बाद ओह् लाह्नी कंजकां पुज्जनियां कंजकां पुज्जनियां ते फ्ही ओह्दे च किश तलना ते फ्ही ओह् लाह्नी ते ओह्दे बाद साढ़े इत्थें बुटना बुटना लगदा बुटना लगदा नाई जेल्लै बूटना लगदा नाइयै कैह्ल बजानी साढ़े ग्राऐं च बड़ा मजा ब्याह् दा सारे जनें किट्ठे होइये आना और खाल्ली किट्ठे होइयै निं आना खाने गी कम्म बी करना कम्म बी करना बड़ा सारा ते इस स्हाबै कन्नै कम्म शुम्म कम्म शुम्म बी कराने इक दुए फ्ही असैं केह् करना म्हाराज बोरियें ई चौल होने फ्ही ओह् तालने फ्ही ओह् फ्ही ओह् तालने फ्ही दालां तालनियां दालां तालनियां अम्बल बनाना अम्बल कंडोलियां ते घरा गै होई जंदियां अग्गें पिच्छुआं करियै कंडोलियां घरा गै होई जंदियां एह् ऐ कि बुटना लग्गना बुटना लग्गना फ्ही ओह्का ला दा बुटना फ्ही केह् करना कि जीजा सालिये वी ला दा कोई पराना जीजा ओह् वी सालिये गी ला दा साली जीजे गी ला दी ते बुटने ई बड़ा ओह् बड़ा मजाक करना फ्ही साढ़े इत्थै इक दरैस होंदा लकड़ी दा बने दा ओह् दरैस रक्खना दरैस रक्खना ते फ्ही इक ताह् होंदे साढ़े सैल्ले पीले सैल्ले पीले नील्ले ओह् कट्टी कट्टी ते ओह् उप्पर इं'या मतलब बरगे होंदे इं'या ते बरगे गी चमकाने ओह्दे कन्नै साढ़ी साढ़ी इयै सजावट होंदी म्हाराज ते फ्ही केह् करना गोआ शोआ फेरियै भट्टा पैह्लें नीला मूंग फेरना फ्ही चिट्टा फेरना ब्याह् दी बड़ी सजावट करनी फ्ही ओह् निक्के निक्के निक्के बल्ब औंदे लाल नेह् ओह् लाने असें बड़ा किश करना फ्ही बुटना शुटना होया फ्ही ओह्दे बाद बुटने दे बाद कड़ाही होई ज्जनी कड़ाही ज्जने दे बाद कोई बबरू शब्बरु पकन्ने फ्ही जेह्डकियां बनैलियां बनाई दियां होंदियां हवन कुंड आह्नना अंगीठी बनाई दी होंदी असें मिट्टी दी फ्ही साढ़े इत्थै परोह्त होंदे परोह्तें हवन मिक्स करना साढ़े इत्थें कम्म जेह्के बंडोये दे होंदे पंतै करनी पंतेआई परोह्तै करना परोह्ताई ते नाइयै करना नाइये दा कम्म ते लुहारै केह् करना लुहारै एह् सुच्चे बनाने सुच्चे बनाने फ्ही म्हाराज इक बोज इक खोप्पा होंदा इक नारियल ते इक बोज्ज खोप्पा जेह्का होंदा नारियल दे बिच्चा निकलदा मिट्ठा होंदा ते नारियल जेह्का ओह्दे ई पानी होंदा ते भूज्ज जेह्का होंदा ओह् भूज्ज होंदा आक्खदे निं साढ़े डोगरी च आक्खदे तेरा दमाग बी भूज्ज गै मतलब जेह्का अंदरा दा सड़े दा होंदा ओह् जैदातर ते उस्सी लोहार गै उस्सी ओह् करदा ते कन्नै तोते बनाये दे होंदे उप्पर तोते बनाये दे होंदे उप्पर ते फ्ही केह् करना कि फ्ही अपने स्हाबे नै केह् करना कि ओह् ओह् ओह् करने अपने स सांत सूंत होई जगतै जागत कुड़ी जेह्दा ब्याह् होग जाना बाहर ते बाह्र जाना बाह्र ते बाह्र न्हाइयै आना फ्ही म्हाराज मामें मामै केह् करना कि मामै बारे भरने मामें बारे कियां भरने काला कंबल लैना उस्सी चंऊ चूह्का दा पकड़ना जनानियें ते उनें देने अम्बे दे पत्तर ते मामै जेह्का सिद्धे खड़ोना ते सिद्धे खड़ोइयै ते मामै सिद्धे खड़ोना मामै सिद्धे खड़ोइयै पिच्छे पिच्छे पानी छुड़ना उयै पानी ओह्दे पर पुना लास्ट च जेल्लै सारा किश होई जाह्ग ते ओह् पत्तर छोड़ी ओड़ने जगते दे पैरें च पैरें छोड़ी ओड़ने ते कंबल पुट्टी लैना कंबल पुट्टी लैना ते कन्नै केह् करदा उसलै परोह्त परोह्त बन्नदा गान्ना गान्ना बड़दा गान्ने ई केह् होंदा इक एह् तरामें तरामें दा पैसा होंदा तरामें दा पैसा होंदा इक इक तरामें दा पैसा होंदा इक लोहे दा पीस पाई लैना उस्सी लोहा ने बन्नी लैना थोह्ड़ा नेआं कन्नै इक सुपारी पाई लैनी कन्नै इक कौडी पाई लैनी इं'या बनदा एह् गान्ना साढ़ा देसी गान्ना अपना असें उस्सी बनना फ्ही मामै चुक्कियै उस्सी अंदर लेना मामै चुक्कियै फ्ही मामै वी हवन करना मामै वी हव हवन करना मतलब गणेश जी दा गणेश जी दियां आहुतियां देनियां माता अम्बिके दियां आहुतियां देनियां पंच ओमकार दियां आहुतियां देनियां जियां ओमकार होई गे दुए नंबर दुर्गा माता होई फ्ही ब्रहमा होई गे फ्ही विश्णु होई गे फ्ही शंकर जी दा त्रशुल होई गेआ इं'या गै साढ़े जेह्के खोड़ शमातरी गै होंदी गणेश जी दे अग्गें पिच्छें ते जिंदे नांऽ आइये गौरी पद्मा सची मेगा सावित्री वी जेआ जेआ देव सेना सदा स्वाहा मात्रो लोक मात्रा हशटी पुशटी सहा दुश्टि आत्मन कुलदेवता अपने कुलदेवता गी शैपी रक्खना उंदियां आहुतियां करनियां ओह्दे बाद केह् करना सारें दियां आहुतियां अहुतियां करियै नवग्रहें दियां आहुतियां वी करनियां सारें दियां आहुतियां अहुतियां करियै फ्ही केह् साढ़े इत्थै केह् करदे कि उनें पौआना जनेऊ जनेऊ पौआना जनेऊ पौआइयै त्रै तंदां पानियां त्रै तंदां बाद च पानियां त्रै तंदां बाद च पानियां ते ओह् जनेऊ शेऊ पाइयै जनेऊ शेऊ पाइयै ते फ्ही उनें फ्ही उनें भिक्षा मंगने जाना डंडा पकड़ना कन्नै झोल्ली पकड़नी पीली भिक्षाम देही फ्ही उनें भैनें उनें पकड़ियै आह्नना भ्राऐं भैनें पकड़ियै आह्नना एह् होइया अपना एह् होइया एह्दे बाद एह्दे बाद हवन होना थोह्ड़ा बोह्ता थोह्ड़ा बोह्ता हवन होया ओह्दे ओह्दे बाद उनें ओह्दे बाद उनें पुर्ण आहुति पुर्ण आहुति सारे सारें देना पुर्ण आहुति सारें देना ते पुर्ण पुर्ण आहुति पुर्ण आहुति सारें दित्ती इं'या सांत साढ़ी सांत साढ़ी पूरी होई जंदी सांत पूरी होने दे अगले दिन बरात होनी बारात होनी कुड़ियें आह्लें दे घर जाना ते उत्थे उत्थे लगन होंदा ओह् लगन दी पूजा होनी साढ़ी बरात बरुत होई जानी ते इं'या आई जानी डोली घर डोली घर आग ते सस्सु रुट्ट बंदना सस्सु रुट्ट बंदने दे बाद केह् करना कि मुढ़ै गोदी बोह्ना गोदी बोह्ना फ्ही देवतै दे रकैदे फिरने उप्पर तोते होंदे तोतें भत्त पाना जे वो करियै ते फ्ही मित्तरी करियै ते गान्ना वगैरा खोल्लू ना एह् स्हाब कताब ऐ साढ़ा